ہاں جی جی نمسکار سر جی میں سر ابھی اولا کیب بک کیا تھا سر مجھے اوکھلا سے پرانی دہلی ریلوے اسٹیشن جانا ہیں

جی سر میں چاہتا ہوں کہ ڈرائیور مجھے جلد کیوںکہ مجھے ٹرین لینا ہیں اور میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ڈرائیور جلد سے جلد مجھے آ جائے تو کیا یہ کتنی جلدی ہو جائے گا سر سر جتنی جلدی ہو آپ کرادیں جی سر ہاں کوئی بات نہیں میں ایکسٹرا چارج دے دوں دینے کے لیے تیار ہوں جی سر وہ ایکسٹرا چارج کتنا ہوگا سر یہ رقم کچھ زیادہ نہیں ہے جی سر نارمل پہ تو اگر مان لیجیے کہ نارمل پہ ٹو فپٹی ہو رہا ہے تو سر تھری ایٹی پھر تو یہ بہت زیادہ ہو گئے نا سر ون تھرٹی آپ صرف جی ٹھیک ہے سر اب میں کیا ہی کر سکتا ہوں مجھے بہت ضروری جانا ہے تو آپ ڈرائیور کو آپ اس کا سمپرک بیھجیے

ہاں ہاں میسیز تو ملا ہے مجھے جی تو سر یہ میں کال کروں کتنی دیر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے سر ہیلو ہاں جی آپ موہن اولا کیب ڈرائیور بول رہے ہیں جی کیب نمبر ہے ٹو سکس فور ایٹ جی سر کب تک آ جائیں گے آپ اوکھلا جی جی سر پانچ منٹ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ دیر نہیں کرئیے گا کیونکہ میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکا ہوں ٹھیک ہے شکریہ جلد سے آ جائیں آپ ٹھیک ہے شکریہ